योग सिखैके लेल आस्था चैनलपे बाबा रामदेवके द्वारा योग करवाबैत छलै से हमरा लोककेँ ने ओहि योग चैनलपे ने योग बाबाके योग देखिके ने हमलोग योग करैत छलियै आओर योगमे परेशानी शुरूके टाइममे थोड़ा बहुत परेशानी होइत छलै उसके बाद धीरे धीरे करिके ने योग करैमे बहुत अच्छा होइत छै अच्छा लगैत छलै आनन्द अबैत छै योगा करयसँ ने हमरा लोगके शरीर बहुत स्वस्थ्य रहैत छै हेल्दी रहैत छै आओर पूरे योग करयसँ कि पूरे कोई भी बीमारी जल्दी नहि होइत छलै इसीलिए हमलोग आस्था चैनलपर योगा देखैत छी आओर रामदेव बाबाके द्वारा जे योग करवाबैत छै ओ योग हमलोग सिखैत छलियै आओर ओकरा सुबह शाम योग करैत छलियै हमसभ